काज अइठिना की करै छियै घर बाहरै छियै अँगना बाहरै छियै बर्तन बासन धोइ छियै खाना बनबै छियै खेती पथारी जाइ छियै तऽ अपना खेती पथारीमे खेतके खर ओलै छियै खर ओलिकऽ रोपऽ पड़ै छै बिहीन उखारै छियै रोपै छियै फेर कटनी दिन आबै छै तऽ काटै छियै घर एलहुँ तऽ फेर घर एलहुँ तऽ फेर काम राज करऽ पड़ै छै असगर छियै तऽ करैये पड़तै फेर राज काज सबटा करऽ पड़ै छै घरमे आबि कऽ खेतियो करै छियै घरो करै छियै बाहरो करै छियै अपना सब राज काज घर अँगना थैर भूसा गोबर करसी सब करै छियै सब ठोकलहुँ गोबर ठोकलहुँ थैर बहारलहुँ घर बहारलहुँ बर्तन धोलहुँ चूल्हा सब निपलहुँ घर अँगना निपै छियै तऽ बाध भागै छियै बाध भागिकऽ जाइ छियै तऽ फेरो आब ट्रैक्टरसँ खेत जोताबै छियै खेत जोताकऽ तकरा बाद फेरो कादो हय छै ओइमे खर ओलै छियै खर ओलिकऽ दोसरा दिन जाइ छियै फेर गेलहुँ तऽ ओइमे बिहैन उखारलहुँ भरेक दिनके कऽ रोपिते रहै छियै की करबै रोपिकऽ आबै छियै फेर अँगना एलहुँ दू दिन तीन दिन तक रोपिते कमाइते दिन कटैत रहै छै खेते पथारे रहै छियै गरीब लोकके तऽ खेत पथार करबे करै छै तऽ लोक खेत जेबे करै छै खेत जेबै नहि तऽ असगर लोकके तऽ छूछे कामे रहै छै हरसठे जे कते खेती पथारी करऽ पड़ै छै खेत जाइ छियै तऽ फेर अँगना एलहुँ तऽ ओतऽ सँ केलहुँ खाना बनेलहुँ फेर भरि रातिमे आराम केलहुँ फेर भोरे उठलहुँ फेर काम राज केलहुँ फेर भानस भात बनेलहुँ खेलौं पिलहुँ फेर खेते भागै छियै जे खेत नहि जेबै तऽ गरीब लोग छियै तऽ कतऽ सँ खेती पथारी नहि करबै तऽ खेती पथारी ओहो करबै छै तब ने खाइ पियै छियै आओर नहि करबै तऽ नहिये खेबै पिबै भुखले रहि जेबै तऽ खेती पथारी कए कऽ आबै छियै भए जाइ छै बेर तऽ रोपै छियै फेर साँझो साँझ तब अँगना एलहुँ तऽ अँगना एलहुँ तब थकथकाए कऽ तऽ पहिले बैठे रहै छियै तब काम राज केलहुँ तऽ लोक काम राज कए कऽ फेर बैठलहुँ तऽ फेर खाना बनबऽ पड़ै छै